योगा से मनुष्य शारीरिक तौर पर न अच्छा रहता है उस उस व्यायाम भी करते हैं ना करते रहते हैं लोग योगा का मतलब अलग है किसी कोई चीज़ की परेशानी है गैस पेट से परेशान हैं या कोई उसी उस तरह से परेशान है इसीलिए योगा में थोड़ा सा लाभ मिलता है ये शारीरिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो जैसे दौड़ लगाना हुआ या मतलब उस तरह का कुश्ती लड़ना हुआ इसलिए शरीर में मतलब सुडौल अच्छी बनी रहे इसीलिए करते हैं ना योगा से तो मतलब ये ही होता है थोड़ा बैठे रहने पर परेशानियाँ बढ़ती हैं गैस वगैरह की योगा लोग करते हैं क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए तो शरीर की व्यायाम करते रहते हैं इसीलिए योगा का मतलब अलग रास्ते हैं और इसके अलग हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए